मैथिल भाषा हमरा आरके नहि ओतेक पसन्द छनि हमरा आर गाँवमे मैथिल भा ब्राह्मण नहि छै बढ़िआँ सही असली मैथिल नहि छै मैथिली जहाँ छथिन दरभंगामे छथिन तऽ वहाँ बोलै छथिन बढ़िआँसँ भाषा बोलै छथिन तऽ उ सुनिते रहै छै मोन करै छै हमहूँ अर सीख लियै लेकिन नहि सिखाय सकै छियनि हमरा सभ भाषा एक्को रत्ती सिखबे नहि करबनि हुनकर एहन के भाषा हमरो जे भाषा छिकै हमरा बोलयमे बेगूसरायके जे भाषा छै उएह बोलै छियनि आ मैथिल भाषा खूब सुन्दर लगतनि प्रिय लगतनि लगतनि कि सुनिते रहि जाउ हुनकर भाषा बच्चा बुतरू बोलै छै वहाँसँ आबै हइ बच्चा बुतरूसभ बोलै छै तऽ अइसन लगतै ओ सुनिते रहि जाउँ मैथिल भाषा बहुत बढ़िआँ लगै हइ यहाउँके भाषा बढ़िएँ हए जे भाषा जहाँ जहाँ जे छै वहीँके भाषा बढ़िआँ लगै हइ लेकिन मैथिल भाषा बेसी बढ़िआँ लगै हइ सिखैओ लए चाहै छियनि तऽ नहि सिखाए सकै छियनि सभ कहाँसँ सिखबनि हुनकर भाषा हुनकर जे छिकैन हुनके रहतनि हमर जे भाषा छै से हमर भाषा ओ नहि सिखाए सकै छथिन आ हुनकर भाषा हम नहि सिखाए सकै छियनि कहाँ दोसर देश गेलहुँ वहाँ हमर भाषा सुन बुझबे नहि कयलक आ हमे भाषा हुनकर बुझि गयलहुँ आ ओ नहि बुझाय सकै छथिन हमर भाषा गयलहुँ एक तऽ केदारनाथ गयलहुँ घुरय लए वहाँ घुरलहुँ वहाँ हमर भाषा किछु बुझबे नहि करथिन आब मूँह देखथिन हमर की बोलै हइ छथिन से पते नहि लगै छनि की बोलै छथिन बोलियै किछु बोलियै किछु बोलि देथिन किछु माङ्गियै किछु भाषा बोलै बुझथिन नहिए सभ हँसथिन खाली कहथिन की बोल बोलै छेँ की बोलै छेँ की बोलै छेँ इएह कहि कऽ सभ हँसय हँसय लगै रहथिन हमरा आरकेँ किछु पते नहि लगैन की बोलियै जे ब् कुमारि कनिआँ गेलियनि वहाँ वैसने भाषा किछु पते नहि लगनि की बोलहुँ मन गुमते गुमते बन्द मूँह कयने हिन्दीमे जे बोलै रहियनि तऽ हिन्दीमे भाषा बोलै रहय ठेठीवला भाषा बुझबे नहि कोइ करै रहथिन